हा मुंहिंजी धीअ स्कूल में डांस जी टीचर आहे ख़ुदि बि डांस कंदी आहे ॿारनि खे सेखारींदी आहे जॾहिं बि स्कूल में फ़क्शन थींदा आहिनि त ॿारनि खे डांस जे लाइ काफ़ी प्रेक्टिस कराईंदी आहे ऐं उनजी तारीफ़ु ॾाढी थींदी आहे